नमस्कार नमस्कार भैया अरे शादी का कुछ सामान है जैसे साड़ी वगैरह है और लहंगा वगैरह है अच्छा हाँ हाँ तो उसमें कुछ अच्छा तो इसमें कुछ छूट वगैरह मिलेगी अगर शादी के लिए हम लेंगे तो हाँ ठीक ठीक ठीक और नहीं शादी वाला है साड़ी वाला है और दूल्हा वाला भी है दोनों खुद ही दे जाते हैं लड़की लड़कियाँ वाले भी तो अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा अच्छा साठ पर्सेंट की चालीस पर्सेंट की अच्छा हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक ठीक अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ठीक है भैया हाँ आप आप कहाँ से बोल रहे हैं आपका अच्छा गारमेन्ट अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक भैया हाँ सब ठीक ठीक ठीक धन्यवाद नमस्कार